हँ नमस्कार जी जी जी जी हम कस हम बक्सीर आलम अहि मिथिलाञ्चलमे रहैत रहौ हम बचपनेमे हम अपन पेरेंट्सके सङ्गे चलि गेलहुँ आउट ऑफ बिहार हम एलहुँ मिथिलाञ्चल मधुबनी घूमे लऽ सोचलहुँ सोचलहुँ कि टूरिस्ट गाइड से सम्पर्क करू तऽ अहाँकेँ नम्बर ऊपर भेल वेबसाइट से हँ तैयो केना मधुबनीके एक्सप्लोर करल जाय जी जी जी जी जी जी जी जी जी

जी जी जी शङ्कर मिश्र शङ्कर मिश्र सुनलहुँ हँ हँ पढलहुँ पढ़लहुँ पढ़लहुँ हमसब जी जी जी

हँ सुन सुनलहुँ हँ हँ जी जी जी जी धन्यवाद हम हमर प्रश्न ई जे हम एलहुँ मिथिला कोन ठाम ठहरल जाय कते दिनके पैकेज यऽ कनी से सब अहाँ साँझा करिऔ जी जी जी खान खान खान खान पीनके की व्यवस्था अछि एहि क्षेत्रमे जी आओर कोन कोन कोन मौसम आ कोन वेदर उचित यऽ एहि क्षेत्रमे के भ्रमणके लेल जी बहुत बहुत धन्यवाद दिसंबरमे हम आबि रहल छी धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद